हँ हँ बोलै छी लकड़ी बाला हँ कहलियनि हँ हँ

हँ कथी कथी बनबै छी

हँ हँ होए जेतै छै हमरा पास लेबर बनाए देतै तऽ कतेक कतेक दाम तक कतेक दाम तक हूँ जैसे अथी डरेसिनके आबै छै सात हजार पलङ्गके आबै छै पचपन हजार आ अलमारीके आबै छै काठ बाला अलमारीके अथी पन्द्रह हजार हँ सब मने जे जइसन लेबै तइसन दाम आँय शो केशके ओक्कर आबै छै अठारह हजार दाम हूँ हूँ हूँ कम कैसे होतै जेक्कर लकड़ी के जेतना दाम रहै छै जेतना अथी रहै छै मिस्त्रीके दाम भेलै ने मिस्त्रीके मजदूरी छै छओ सए सात सए मजदूरी लै छै हँ मिस्त्री

हँ ओकरामे बहुत कम होतै तऽ पलङ्गमे बहुत कम होतै तऽ पचपन छै तऽ चालिस बिआलिस होए सकै छै तैतालिस होइ सकै छै दाम ड्रेसिनके जैसे सात हजार छै तऽ ओकरा छओ हजार हो सकै छै जेतना दामके अथी गोदरेज काठ बाला गोदरेज बनैतै तऽ ओकर अठारह उन्नैस हजार दाम छै ओकरामे एक हजार छुट होतै सोलहे हजार होत एतना एतनामे बनबै छी कम होतै सब किछु देबै ने जैसे तेल भेलै एथी भेलै गाड़ी भाड़ा कैरि कऽ बुलल तऽ नहिए ने अयतै सब किछुमे खर्चा ने लगतै